جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ گُذشتہ برسوں میں علی گڑھ ضلعے میں کس طرح تبدیلی آئی خاص طور پر اُس کی معاشی معیشت اور بُنیادی ڈھانچے کے بارے میں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ سڑکیں کافی اچھی ہو گئیں اور بس وغیرہ سواریاں وغیرہ اچھی چلنے لگی ہیں اور یہاں پر کافی عمارتیں بن گئی ہیں اور یہاں پہ پیڑ پودے کافی لگ گئے ہیں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے یہاں کی آب و ہوا اچھی ہو گئی ہے اور یہاں پر جو یونیورسٹی ہے اے ایم یو اُس میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے اور اُس میں کافی ترقی ہوئی ہے اور اِس کے علاوہ یہاں کے جو دُکانیں تھی وہ بھی کافی دُکان یہاں پہ کُھل گئی ہیں شاپ وغیرہ ہر طرح کی دُکان ہر طرح کی یہاں پہ آسانی ہو گئی ہے اور اب لوگ یہاں پہ زیادہ تر عورتیں گھروں میں مشین وغیرہ استعمال کرنے لگی ہیں ہر چیز کے لیے پہلے یہ سب نہیں تھا لیکن اب یہ سب استعمال ہونے لگا ہے